جی السلام علیکم جی شاہد سر خیریت سے ہیں آپ بھائی آپ کو فون کرا تھا میں نے کہ آپ کو مبارک باد پیش کر دوں آپ کو ماشاء اللہ جو ہے دہلی بیسٹ ٹیچر کا اوارڈ ملا ہے آپ کے زون میں تو میں سوچا آپ کو اچھا میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ نے آپ کا کیا ایکسپیریئنس رہا کلاس کے اندر اسکول کے اندر بچوں کو پڑھائی کے لحاظ سے کہ میتھ میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشا اللہ ہمارے اسکول کے اندر بھی جو ہے میں انگلش پڑھا رہا تھا تو ہم نے بھی جو ہے بچوں کو ایکسٹرا کلاسز دیں الگ سے ان کی گرامر ہم نے ٹھیک کرائی الگ سے کلاسز دے کر بیسیکس بھی ان کے ہم نے کلیئر کرائی اور ماشاء اللہ اسکول کے ٹیچرس نے اور بھی اسٹافس نے اور ہماری پرنسپل صاحبہ نے جو ہے ان کو جو ہے ہماری ہمیں بہت سپورٹ کرا بچوں کی تعلیم کے لیے اور باقاعدہ اسکول کے اندر صفائی کا اہتمام بھی رہا اور بچوں کو کھانوں کا جو اسکول میں کینٹین کھلی ہوئی تھی کینٹین میں اے اہتمام کرا گیا کہ صاف ستھرا کھانا پاک کھانا جو ہے صاف پانی بچوں کو دیا جائے کیونکہ صحت ہوگی بچے جبھی پڑھ پائیں گے اور وقتاً فوقتاََ بچوں کی ہم نے آئی ٹیسٹ بھی کرائی اسکول کے اندر کیمپ لگایا اسکول کے اندر تو اس طرح سے ماشاء اللہ ہمارا اسکول کا ایکسپریئنس یہ رہا تو ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر کر کے اللہ نے آپ کو جو ہے اس عزت سے نوازا آپ دعا کریے گا ہمارے لیے بھی جی سب اللہ کا کرم ہے بس اسکول کے اسٹوڈنٹ بھی بہت محنت کری بھائی یہی بات فیکٹ ہے کہ اسکول کے بچوں نے بھی جو ہے طلباء نے بھی بہت محنت کری تھی اپنی پڑھائی کے اندر بہت سریسنیس دکھائی تھی بچوں نے جی جی جی جی جی بس اسی طرح سے ہمارے اسکول میں بھی یہ معاملہ رہا ان شاء اللہ میں آپ سے ملاقات کر کے پھر تفصیل میں بات کروں گا ان شاء اللہ اس ٹاپک پر ٹھیک ہے و علیکم السلام و رحمتہ اللہ و برکاتہ